हाँ बिलकुल सरकार को खेलों को बढ़ावा देने के लिए और अधिक पैसा खर्च करना चाहिए और अधिक फंड उपलब्ध कराना चाहिए क्योंकि खेल है तो सब है भारत में खेलों के नए नए अवसर युवाओं को दिए जाना चाहिए और अलग अलग क्षेत्र में खेल को बढ़ावा देना चाहिए